कलके पानी रहल तऽ ओहिके बालू निकलल तऽ बालू निकलल तऽ ओ पानी नहि अच्छा लागल तऽ ओहिके छानली छानिकऽ तब डब्बामे रखली डब्बामे राखिकऽ तब फेर ओहि पानीके पिली बहुत बालू गिरैत रहै बहुत ओकर अथी कलके पानीके तऽ ओ पानी अच्छा नहि लागै तब ओ पानिके छानिकऽ तब ढकली ढकिकऽ तब अपन बच्चासभकेँ देली पिएलए पानी आओर टोँटीके पानी हइ से टोँटीके पानी आएल ओ ढक्कन अथीमे लागल रहै हइ टङ्कीमे ताहिमे कीड़ा उड़ा पड़ि जइ हइ तऽ कीड़ा उड़ा खराबी कएलक बच्चासभकेँ तब ओकरा अच्छासे डब्बामे मुनिकऽ मुनिकऽ तब बच्चासभकेँ देली पानी पिएलए अपना पिली ओ पानी अच्छा नहि रहै पानीसे बेमारी उमारी हो जाइ हइ तब तुरन्त ताजा पानी चलाकऽ तब ओ पिली अपना सब परिवारमे पिली ओ पानी लऽ कऽ आओर एगो पानीमे रहै कीड़ा मरि जाए तऽ ओ सबसे बेमारी हो गेल बच्चासभकेँ तऽ ओ पानी नहि पिए छिए ओ पानी बहुत गन्दा रहै हइ जे बहुत गन्दा रहै पानीमे तब वएह पानी अपना अच्छासे रखली बेमारी उमारी पानीसे भऽ जाइ हइ तऽ पानी अच्छासे मुनिके ढकिके रखली तब अपन सब परिवार जतेक परिवार हइ सब पिली आओर ट्यूबवेलके पानी भेलै हमेशा ओहिमेसे बालू गिरैत रहै तऽ छानैके पड़ै छै अथी छानिकऽ तब कीड़ा उड़ा तऽ डब्बामे ढकिके रखली ढकिके तब निकालिके तब सब बाल बच्चाकेँ अपने पानी पिली ओ पानी अच्छा नहि लागल कखनहु जे ओ पानी बालूवला पानी आओर ओ रहै टोटीके पानी तऽ अपना छानि उनिकऽ तब ओ ओ अपन चालू रहै चालू रहिकऽ तब अपना पिएके पड़ै ओ अच्छा नहि रहै बेमारी भऽ जाए ओ पानीमे